हैलो हैलो नमस्ते जी ठीक ठाक तुस सनाओ अपना कुछ निं धुप्प सेका दे हे तुस सनाओ आहो आहो अच्छा नेईं आं आं आहो आहो आहो लाई आओ शैल जगह अं ना ना तुस जाओ

एह् अज्ज चलगे आं ऐतवार ठीक ऐ ऐतवार ठीक ऐ अं आहो हून चलगे दौ जनें ठीक ऐ आहो होर कोई करी लैयो अपने घरै दे ठीक आहो आई जायो ठीक ऐ